दिक्खो जी चिड़ियां ते बड़ियां शैल होंदियां न मिगी ते सारियां चिड़ियां बड़ियां शैल लगदियां न जियां तोते होई गे निक्कियां चिड़ियां होई गेइयां गटारियां होई गेइयां फिरी पक्षी होई गे मोर होई गेआ ते जेह्ड़ा मोर ऐ ओह् इत्थै साढ़ै इत्थें ते पंज छे मोर न ते किश मरी बी गे न ओह्दे बिच्च क्योंकि उं'दी जवान कुछ ठीक नी होंदी ऐ इ'यां मतलब होंदे न ओह् झट्ट गै मरी जंदे न ओह् ते कुछ मोर साढ़े इत्थें घर इत्थै बेह्ड़े च बी औंदे न साढ़े बेह्ड़े च आंदे न कन्नै ही थोह्ड़े मुर्गे बी पाले दे न क्योंकि मिजेह्ड़े छोटे छोटे जानवर न ते एह् मिगी बड़े शैल लगदे न असेंगी बक्करियां बी रक्खी दियां न मिगी बक्करियां बी निक्के निक्के बक्करु होंदे ओह् बड़े शैल लगदे न ते सारें गी उ'नेंगी में टाइम उप्पर चिड़ियां ई चोग बी पान्नी होन्नी पानी बी दिन्नी होन्नी अजें साढ़ै ते बूह्टा ऐ असें उसी पानी होंदा ओह्दे उप्पर पानी होंदा रक्खे दा ताकि जेह्ड़ियां चिड़ियां न ओह् मतलब खाई सकदियां सकङन दाना पानी जेह्ड़ा ऐ ओह् खाई सकङन ते पी सकङन क्योंकि एह् खाना पानी जेह्ड़ा ओह् सारें बास्तै जरूरी ऐ पक्षियें इंसान दा पकाइयै कमाइयै खाई लैंदा लेकिन पक्षियें गी कोई पाइयै देग ते ओह् खाने आह्ले न ते पक्षी मिगी बड़े शैल लगदे न ते कुछ ते रक्खे दे बी हैन अपने घर